तव्हां पंहिंजे पार्लर जे बारे में ॿुधायो कुझु मूंखे पार्लर जो कमु बचपन खां मूंखे पार्लर में ॾाढो शौक़ु हुओ मूंखे लॻंदो हुओ की मां बचपन खां पार्लर सिखी करे और हिकु ॾाढो वॾो आटिस्ट ठहियां मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पार्लर जे कमु में ॾाढो कुझु सिखण लाइ बि मिलंदो आहे की कहिड़े बि प्रकार जा माण्हू ईंदा आहिनि कुझु बि कराइणु ईंदा आहिनि त मां उन्हनि जो करे रखंदी आहियां और फेशियल करवाईंदा आहिनि ब्लीच करवाईंदा आहिनि वेक्स कराईंदा आहिनि थ्रैडिंग करवाईंदा आहिनि मेकअप करवाईंदा आहिनि हेयरस्टाइल जूड़ा अलॻि अलॻि प्रकार जा जेको बि चवंदा आहिनि त उन्हनि जो करे रखंदी आहियां मुंहिंजे घर में बि ईंदा आहिनि माण्हू करवाइण और मां हुते वञी करे बि होम सर्विस कंदी आहियां थो इन जो कोई हिकु इहो मतिलनु कोन्हे की असांखे पैसो कमाइणो आहे या की असांखे पैसो कोन्हे असांखे ग़रीबी आहे त कयूं हिकु पंहिंजी हिकु कला हूंदी आहे कुझु न कुझु पंहिंजे जीवन में कुझु न कुझु सिखणु खपे ईअं न की ॿिए जो मोहताज़ थियणु खपे काल्ह की कुझु अगरि ॿी परिस्थिती अची थी वञे विपरीत परिस्थितियूं अची थियूं वञनि असांजे जीवन में काल्ह को असांखे कुझु पैसो खपे त असां काथो आणींदासीं असांखे ॿिए जो मोहताज़ न ठही करे पंहिंजे मथां डिपैंड थियणो आहे ॿिए जे मथां न जेको करिणो आहे पाण खे करिणो आहे त असां कुझु बि कुझु जेको बि असांजो मनु हुजे असां उहो सिखी करे और असां पाण सभु कुझु कयूं नाकी ॿिए जे मथां मोहताज़ ठहियूं अञा असांखे पैसो हूंदो त असां ॾाढो कुझु करे था सघूं त मुंहिंजो हमेशा बचपन खां हिकु शौक़ु हूंदो हुओ की मां पार्लर जो कमु सिखा मां हिकु वॾो आटिस्ट ठहियां

आणिंदी वेंदमि अञा मां ॾाढो बढ़िया सां वक़्तु कंदी रहंदमि त आए लव पार्लर मां ॾाढो प्यारु कंदी आहियां पंहिंजे पार्लर जे वक सां